नमस्ते हमको अपने घर के पास फूल लगाना है आप जो है हमको पौधा चाहिए हाँ तो हाँ फूल ले हाँ पौधा लगाना है तो कितने में देंगे गुलाब का जैसे पौधा है फूल और चमेली का

हाँ तो आपको ले हाँ हाँ गुलाब का चमेली का और गेंदे का यह सब फूल हमको चाहिए अच्छा अच्छा अच्छा है हाँ चमेली का हाँ चमेली का चमेली का कितने में है अच्छा और कौन फूल है वह वह कितने वह कितने वह कितने में है हाँ जैसे सतरंगी वाले का पचास रुपये है और गुलाब का फूल बीस रुपये हाँ अच्छा अच्छा गेंदा गेंदे का कितने में है

पंद्रह रुपये कनेर कनेरा का कितने में है पैंतीस रुपये में हाँ हमको लेना है यह सब फूल बागवानी अपने घर साथ लगाना हाँ अंग्रेज़ी फूल कितने में है सौ रुपये में दे अच्छा अच्छा चलो ठीक है यह सब हमको फूल लेना है ठीक ठीक ठीक है ठीक है दे दीजिएगा हमको गुलाब का दे दीजिए और चमेली का और और गेंदे का हाँ और बेली का यह सब हमको फूल चाहिए

हाँ हाँ तो यह सब फूल कहात है लेबरे खरीदे बे

अच्छा अच्छा